टेक्सबुक एबा फरा बिजाब फरा बिजाब होननानै बुङोब्ला जों माखासे ओरैबादि फरा बिजाबफोराव ओरैबायदि बाथ्राफोर लिरनाय थायो बै फराबिजाबफोराव ओरैबायदि मोजां मोजां बाथ्राफोर लिरनाय थायो जाय बाथ्राफोरखौ जोङो फरायनानै मोजांं गियान एबा मोजां सोलोंथाइ लानो हायो नाथाय बै फरा बिजाबफोराव जायफोरा लिरदों लिरगिरिफोर बिसोर मोजां मोजां राव एबा लिरनायफोरखौ जोङो फरायनानै मोजां गियान मोजां सोलोंथाइ बैफोरखौ जोङो लानो हायो बे फरा बिजाब होननानै बुङोब्ला बै फराबिजाबफोराव माखासे गाज्रि बाथ्राफोरखौ जोङो लिरनाय नुवा बै फरा बिजाबआव जों मोजां बाथ्राफोरखौ जों गियान सोलोंनो थाखाय आखल आखु दानो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो आखल आखुफोरखौ बै फराबिजाबनि गेजेरजोंनो जोङो दानानै लानो हायो